नमस्कार जियां असेंगी सारें गी पता के जेहड़ी बिजली ऐ ओह् सारे साढ़े आस्तै बड़ी जरुरतमंद ऐ जेह्का अजकल दा जेहड़ा टाइम ऐ नुआढ़े च बिजली हरदिन प्रतिदिन दी हर कम्म बिच बिजली दा प्रोयोग होंदा जियां कोई पखां होई गया कोई टीवी बी होई गेआ और बी जेहकी बाशिंग मशीन और बी जेहकियां अज्ज दे टाइम दियां मशीनां ना सारियां बिजली कन्ने चलदी न्हाडे जेहके फायदे ना हर चीज दे फायदे कन्नै नुक्सान बी हेन हर सिक्के दे दौ पेहलू न ते इस तरिके कन्नै जेहकी बिजली ऐ नुआढ़े नुक्सान बी बडे़ ना जियां के जेकर अस बिजली की अच्छे तरीके नेई उसी एस्तेमाल नेई करचै थोह्ड़ी लापरवाही कन्नै नुआढ़ा इस्तेमाल करचै ते बड़ी सारी घुर्गटना बी होई सकदी जियां कि जेकर अस कोई तार बगैरा ऐ अगर ओह् खुल्ली दी पेदी ते नुआढ़े कन्नै शाॅट लग्गने दा पूरा चानॅस बनी सकदा जियां कि हून बड़ी बड़ी हाई बोलटेज मतलब कि जेहदे च बिजली दा ज्यादा प्रबाह ऐ ओहदे बिच्चा ओहदे कन्नै जिने बी मतलब साढ़े जेहका ओह् ऐ साढ़ी जेहकी हैल्थ ऐ ठीक ऐ ओहदे उप्पर दुश्प्रभाव पडदा ते ओहदे कन्नै जेहके साढ़े पंछी जेहके साढ़े जानवर ना उंदे उप्पर बी बड़ा प्रभाब पडदा जेहकी बिजली ऐ जियां कि अस अज्जै दे टाइम उप्पर बिजली दे जेहके प्रोडेक्ट ना जेह्के जियां कोई जियां एह फोन नुआढ़े कन्नै बी साढ़े उप्पर बड़ा गल्त प्रभाव पडदा और बी जेहकी और इस बिजली दा अस जेहका अच्छे तरीके कन्नै इस्तेमाल करी सकने अस उसी नुआडा जेहका गल्त ओह् ऐ जेहकी नुआढ़ी गल्त ऐ अश उसी कियां सुधारी सकने हा ठीक ऐ नुआढ़े आस्तै ओह् है कि अस अच्छे तरीके कन्नै उसी नुआढ़ा ढंगे तरीके कन्नै नुआढ़ा इस्तेमाल करचै प्रापर उसी ओह् प्रापर तारा बगेरा बिछाई ऐ पुरा इयां बिल्कुल उसी सधारिये इस्तेमाल करचे बिजली दा और बी जेहकी इक जियां आई गेआ जेहकी हाई बोल्टेज दी जेहकी बड़ी बड़ी बोल्टेज दियां तारां ना अस उसी ज्यादा उप्पर डिस्टेंस बिच लाई सकने जेहदे कन्नै जेहके खल्ल जिन्ने बी जीब जंतू ना उंदे उप्पर कोई गल्त प्रभाब नेई पवे और बी जेहकी तारा ना उस उंहेगी आडरग्रांउड करी सकने जेहदी बजह कन्नै उंदा कुसै कन्नै बी कंटैक्ट घट्ट होई सकै बस इयै इयै जेहके नाॅर्मल उपाए ना ओहदी बजह कन्नै अस बिजली दा ढंगे कन्नै इस्तेमाल करी सकने कन्ने नुआढ़े दुशप्रभाव कशा बच्ची सकने